جی جی اس وقت میں نیو یارک شہر میں ہوں میں ایک بزنس ٹرپ پر آیا ہوں کیونکہ یہاں میری ایک ایم اے کاروباری میٹنگ تھی میٹنگ ختم ہونے کے بعد اب مجھے لاس اینجلس جانا ہے جہاں کلیک اور بڑی کاروباری کانفرینس منعقد ہو رہی ہے اس کانفرینس میں میری شرکت نہایت ضروری ہے کیونکہ وہاں میری کمپنی کا پروجیکٹ پیش کیا جائے گا جی میری فلائٹ کال صبح نیو یارک سے لاس اجلس کے لیے ہے چونکہ سفر بہت اہم ہیں اس لیے میں نے احتیاطً فلائٹ کی تازہ صورت حال چیک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ پرواز وقت پر روانہ ہو گئی یا نہیں اس مقصد کے لیے میں نے ایئر لائن کی ہیلپ لائن پر کال کی جی میں نے کال ملاتے ہی ایئر لائن کے نمائندے کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم میرا نام شاہصہ پروین ہے میری کل صبح نیو یارک سے لاس اینجلس کے لیے فلائٹ ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری پرواز کا اسٹیٹس کیا ہے کیا فلائٹ وقت پر روانہ ہو گئی یا اس میں کسی قسم کی تاخیر یا تبدیلی کا امکان ہے میں نے نماائندے سے غلزارس کی ہے کہ وہ مجھے تمام ضروری معلومات فراہم کرے تاکہ میں اپنا شیڈال بہتر انداز میں ترتیب دے سکوں جی میرے فلائٹ کا وقت پر روانہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لاس اینجلس میں ہونے والی میٹنگ میرے بزنس کی ترقی سے متعلق ہے اگر پرواز میں تاخیر ہو جاتی تو نہ صرف میٹنگ میں میری شرکت متاثر ہو سکتی ہے بلکہ میری کمپنی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ہی تمام تفصیلات معلوم کرنا مناسب سمجھا جی اگر فلائٹ میں تاخیر یا منسوخی کی اطلاع ملتی تو میں فوراً متع بادل انتظامات کرنے کی کوشش کرتا جیسے دوسری ایئر لائنس میں جلد دستیاب پرواز تلاش کرتا یا ویڈیو کانفرینس کے لیے میٹنگ میں شریک ہونے کا بندوبست کرتا میری کوشش ہوتی کہ کسی بھی صورت میں میٹنگ میں میری شرکت ممکن ہو سکے